जय झूलेलाल तव्हां सिंधी होटल मां तव्हां ॻाल्हायो थोरी देरि पहिरियों मां तव्हांखे आडर कयो हुओ साई भाॼी पुला गोभी आलू पटाटा तरियल त मां तव्हांखे हाणे हिकु मिठी शइ थी लिखाया छो मूंखे विसरी वई हुई छा चइबो आहे इन खे गजरुनि जो सीरो गजरुनि जो सीरो ऐं छा चइबो आहे हिकु छा चइबो आहे जलेबियूं इए मूंखे खपनि ऐं उन जे मथां थोरी देरि खां पोइ वरी तव्हां मूंखे आइस्क्रीम मोकिले छॾजो ठीकु आहे मुखा विसरी वियो हुओ ॿुधाइणु ठीकु ऐं फुल्का बि मोकिले छॾिजो अठ ॾह फुल्का छो त महिमान आयल आहिनि घर में त उन्हनि खे त खाधो त खाराइणो आहे न ठीकु आहे ऐं जल्दी में जल्दी मोकल जो जेतिरो थी सघंदव ठीकु आहे ऐं रोटीअ में सवादु हुजण खपे त जीअं महिमान खाइणु त उनखे उहा रोटी ॾाढी वणे ठीकु आहे मुंहिंजा भाउ